شہجہاں پور ضلع میں بنیادی جو رہتے ہیں وہ ہمارے یہاں ندیاں ہیں جیسے گرا ندی ہے لودھی پور کی ندی ہے اور ہمارے یہاں جو پانی کا بہت اچھا انتظام کرا گیا ہے جیسے پانی کے لیے ٹنکیاں لگی ہیں بڑی بڑی کئی ٹنکیاں ہیں جس میں زمین سے پانی آتا ہے اور پانی ٹنکیوں میں آتا ہے اور ٹنکی سے ہمارے گھر تک آتا ہے پانی اور ہمارے یہاں صاف صفائی کا بہت دھیان رکھا جاتا ہے کوڑا اٹھانے والا بھی ڈیلی آتا ہے صاف صفائی کا پورا دھیان ہے اور ہاں تھوڑا یہ ہے کہ پالوشن تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے تھوڑی بہت دقت بھی آتی ہے لیکن صاف صفائی ہوتی رہتی ہے تو یہ کافی اچھا انتظام ہے اور پانی کا بھی اچھا انتظام ہے پانی کی ہم لوگوں کو کوئی دقت نہیں ہے پانی ہمارے یہاں چوبیس گھنٹے آتا رہتا ہے